थोह्ड़े दिन पैह्लें निं ते थुआढ़े ऐप उप्परा इक्क पार्सल मंगाया हा ते अज्ज पार्सल आई गेआ जेल्लै में ओह् खोल्लियै दिक्खेआ ते ओह् पार्सल जीन मंगाई दी ही ते ओह् जीन्स बड़ी शैल ही आई दी ते ते में ते उस्सी पंज स्टार देना चाह्नी ते में अपनी स्हेलियै गी बी दस्सी ते उस्सी बी बड़ी शैल लग्गी ते ओह् बी बोला दी में बी मंगवानी ऐ ते एह् मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐ ते ऐप उप्पर बड़ा ई जादै शैल लग्गेआ ते ओह्दे उप्पर ते बड़ा गै शैल लग्गेआ क्योंकि ओह् जेह्ड़ी जीन्स ऐ ओह् बड़ी गै शैल ऐ ते प्राईस बी ठीक गै ऐ ओह् तिन्न सौ दी जीन्स इन्नी सोह्नी आई दी ऐ मिगी ते बड़ी गै जादा पसंद आई ते कन्नै ते होर तिन्न चार होर मंगवाने चाह्नी ऐं ते जेह्ड़ा मेरा फर्स्ट आर्डर हा ओह् ते इस ऐप उप्परा बड़ा गै जादा शैल ऐ मेरी सारियें स्हेलियें गी बड़ी शैल लग्गी जीन्स ते उ'नें गी बी मंगवाई दित्ती ते ओह्दी पैकिंग बड़ी अच्छी ते डिलीवरी बी घर होई ते मिगी जेह्ड़ा ओह् बड़ी गै जादा खुशी होई इन्ना सोह्ना मेरा पार्सल आए दा हा ते हून में बड़े सारे आर्डर करने ते एह्दे आस्तै में फाईव आऊट आफ फाईव स्टार देना चाह्नी ते जेह्ड़ी जीन्स मिगी बड़ी जादा पसंद आई ते मेरा फर्स्ट आर्डर हा ते मेरा जेह्ड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐ तुआढ़े ऐप उप्पर ओह् बड़ा गै जादा स्हेई रेहा